हँ हेलो हँ अहाँकेँ तरफ अथी की छै चुनाओके रुझान वगैरह एहिबेर तऽ लोकसभा चुनाओ छै अहाँकेँ लोकसभा क्षेत्र समस्तीपुर यऽ ने अहाँ ओरि तऽ साँसद प्रिन्स राज छथिन तऽ हुनकर कामसँ कतेक खुश छियै अहाँसब या अहाँ ओरके की बुझाइया विकासके काम की सब भेलै कै आधार पर एहिबेर भोट देतै जनता विकास देखतै आ की प्रत्याशीके खड़ा भेलै हन ओ देखतै की कओन पार्टीसँ खड़ा भेलै हन से देखतै कथी देखि कऽ आखिर एहि बेर जनता भोट देतै गाँममे केहन यऽ अहाँ ओरके मतलब कामसँ खुश छियै कि नहि खुश छियै जे वर्तमान साँसद छथिन ओ

हूँ तऽ एहिबेर जे है से ईहाँ भोटमे विकासके मुद्दा रहतै ने आओर अहाँ ओर एमहर जे छै से कि सब काम कयलखिन पाँच सालमे मानि लिऔ अच्छा राशन भी तऽ मानि लिऔ सब गरिब सबके ऊपलब्ध भेल होयतै करोना कालमे मतलब की स्थिति रहलै सरकार करोनाके लऽ कऽ भी सबके मदत कयने छलै मानि लिऔ टीकाकरण तऽ सरकार करबेलकै ने सबके जाहिसँ बीमारी नहि होइ ककरो बचाओके लिये कोरोनासँ बचाओके लिये टीकाकरण आब कोरोनासँ मानि लिऔ कमसँ कम लोक बचल रहतै एहिके लिए ही ने टीकाकरण करायल गेलै जे लोककेँ फेर अगर अयबो करतै कभी करोना तऽ लोग सबके दिक्कत नहि होइ ओतेक लोक मरतै नहि कमसँ कम ईहो सबने मुद्दा रहतै मानि लिऔ एहि बेर चुनाओमे जे आखिर कोरोनाके लिए के काम कयलखिन नहि काम कयलखिन ठीक छै ठीक छै